ओइ माथो खालामदों ए माथो लायनाय दैआवलाय मा लायनो दैआव ए माथो माथो ना मोनो नोंसोरनि गामिआवलाय नोंसोरनि चिराङाव ए जोंनिय हजों औ औ जोंना क'क्राझारआवहाय जोंना क'क्राझार दाबा दैसा दैआव जि मोजां मोजां ना मोनो औ माबा मोनो थुरि मोनो बामि मोनो खुसिया मोनो नोंसोरनि गामिना मुलि होयो दां दैआव ए जोंनि ए सारोना गुरो सारोना गुरो होनदों आं नों गुरखायो

दे मोजाङानो होनब्लालाय फान्नानै मोनजायो

फोरानो मोनबाय एसे दा क'क्राझार साइदथिं सेराव फानहैनोसै

ए औ औ औ औ औ औ औ माथो ओंख्रि जायामोन जोंनिया थाइगिरजों नाजों हाय

औ औ ओमफ्राय खबर सबर मोजांखा दा

ए आंनि आंनिखौहाय माथो आं खोनादों

दे नाया फोराननानै दोन देनां थांबा जानो औ औ मोजां फोराननानै दोन औ औ जोंनि ओजोंहाय क'क्राझारआव साबसिन मोनखायोना